सार्क टैंक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है यह जो है छोटे छोटे व्यापार के बारे में बताता है कैसे करना है ये सब ये बताता रहता है व्यवसाय शुरू करने के लिए भी ये उसमें मोस्ट मोस्ट बातें बताते हैं जिससे कि लोगों को उसका लाभ मिलता है